हाँ हमारे पास इस क्षेत्र में पशु चिकित्सक हैं वे अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते हैं वे जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए देशी चीज़ों के बारे में हमें सुझाव देते हैं जिसको हम कर कर जानवर को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं और उनको बीमारियों से बचा सकते हैं जिससे वह हमें आमदनी के रूप में दूध और कई सारी चीज़ें दे सकते हैं हमारे यहाँ आखिरी बार पिछले साल दो हज़ार तेइस में पशु गाय जानवर की जाँच की गई थी इसके माध्यम से पशु में जो भी बीमारी हो उसके निदान के लिए डाक्टर द्वारा दवाई गोली दी गई और पशु को स्वस्थ किया गया इससे हम बहुत प्रेरित हुए पशुओं के स्वास्थ्य पर कम खर्च में अच्छा स्वास्थ्य पशु चिकित्सक प्रदान करते हैं जिससे कि कम खर्च में पशु का इलाज हो सके और उनको स्वस्थ बना सके हमारे क्षेत्र के पशु चिकित्सक द्वारा जानवरों का इलाज व्यवस्थित ढंग से किया जाता है और उनको अच्छी दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है जिससे कम समय में वह पशु स्वस्थ हो जाता है और अपने स्वस्थता का परिचय देता है जिससे हम उस पर कम खर्च में एक अच्छा स्वास्थ्य पशु को प्रदान देते हैं